हैलो हां नमस्ते भैन जी में तुं'दी दकान उप्परा समान लैता ही ते ओह्दा ओवर डेट हो गया सी नेईं में कल लैता तुं'दी दकान पर ते ओवर डेट हा ओह्दा ते में चाह्न्नां कि चेंज होई जा आहो चलो तुं'दी बी गलती निं ऐ में मीं निं दिक्खेआ कि ओह् डेट बी ऐ नेईं ऐ ते में चुक्केआ ते चली गेआ घर ते ओह् हून में यूज करन लग्गा ते दिक्खेआ ओवर डेट ऐ में सोचेआ चलो फोन करियै सनाई ओड़ना कि चलो फिर चेंज होई जाह्ग ते ठीक ऐ ते में सवेरे आना फिरी नेईं कोई निं में सवेरे आपूं आन्ना में होर बी इक दो समान हो बी लैना ऐ ते फिर में आपूं ई आन्ना सवेरे ते ठीक ऐ फिर